अमा लायोब्ला माने जोंहा ओरैनो देर मासजों फानो नालाय बेफारिफ्रा बाजाराव नों लायोब्ला देर मासजोंसो मोनबोगोननालाय बेवहाय नोङो लाबोदो लाबोनानै नोङो अमाखौ मोजां नोङो मास मोनसेनि उनाव नङाबा सबथासे उनाव जेनेबा नोङो फानथाबायोब्ला नों बेरायफैनांगोन आरो सोरबा सासे गोरों मानसि लायनानै बेरायखांनानै नोङो उनावहाय लासैनो बेयो सानसे एसे सानसे एसे नोङो गुन्दै होनांगोन गुन्दैजों नोङो अमाया गुन्दैजोंल'थ' एसेबां माबा जानो नागिरा थाब साबस्रांनो नागिरा मानो होमब्ला नोङो अफ्रि खास्लाफोर दङ बा न'आव गैयाब्ला बाय बायनानै ओमफ्राय नोङो ओरै जौ फानग्राफोरनावनो मोनो बायब्ला नों बायनानै गुन्दैजों लगाय लगाय होबाय था बिदिनो सामफ्रामबो नोङो बिदिनो फुंआव खननै फुंआव खनसे ओमफ्राय सानसुआव खनसे ओमफ्राय मोनाब्लिआव खनसे खनथाम आदार होनांगौ आरो नोङो आदारनि सायावसो नालाय अमा देरनाया नों मोजां जाहोब्लासो बियो थाब साबस्रांगोन अमाय ओमफ्राय दाउफ्राबो बिदिनो नोङो लायोब्लाबो नोङो दाउखौ नोंहाबो बिदिनो दाउआ देरब्लाबो नोंहा सान्थि गैया मानो होमब्ला माग फागुन फोर जाब्लानो एगदम बेमार जायो बेमार जाब्लाथ' नोङो लोगो लोगो साननै सानथाम जोंनो नोङो बाब्राब बाब्राब थैखायो बिनि बिनिखायनो नोङो दाउखौ लायोब्लाबो नोङो बेमार जायिनि सिगाङावनो जेनेबा बाजारफ्राव मोनो आरो एरै सोंनांगौ दाउ बेमारनि मुलि हर होनना होननानै ओमफ्राय नोङो लाबोदो बायनानै ओमफ्राय नोङो बेमार जायिनि सिगांआवनो हालदै गोथांखौ जों देनानै एंखुर लगायनानै बे मुलिजों लगायना सारनांगौ आरो होमब्लाना जायिनि सिगांआवबा एसे लाखिनो हायो ओमफ्राय नों बिदि खालामनो रोङाब्ला दाउआ नोङो साननै सानथाम जोंंनो थैजोबो नोंनि गग्रानि दाउआ मासेबो थानाय नङा आरो ओंखायनो नोङो इदि बुद्दि बाहायनांगोन आरो दाउखौ आरो अमा लानाया बिदिनो बेमार जाब्लाथ' हथाद दसेनो थैयो अमाफ्राबो नोङो जेनेबा अमानि बेमारफोरखौथ' नोङो मिथिया नोङो थांनानै नोङो बै उदालगुरि बादि बिनापानिफ्राव अमा बेमार जादों आंहा आंनो अमा बेमारनि मुलि हर होमब्लानो बै मुलि फानग्राफ्रा अमा बेमारनि मुलिखौ हरगोन आरो जोंथ' अमा फियो मोसौफोरब्लाबो बिदिनो बेमार जायो जोङो ओइ उदालगुरिआव जोंनि बोरि गामिनिफ्राय फास माइल जायो जों होमब्लाबो जों खस्थ' खालामनानै लायो मुलिखौ लायनानै जों आराम बिदिनो दौफैनाङो आरो बेवहायसो जोङो अमाफोरखौबो फिनो हायो इनिफ्राय मोजाङै थांना थायोब्ला अमाया बोसोरसेआव खमब्लाबो ओरैनो अथ्रहाजार बिस हाजार फैसा फैयो आरो बोसोरसेआव आर नों मोजां फेदेरनो हाब्लाथ' बायस हाजार फसिस हाजार बिस हाजार बिदि मोनो दा बिदिनो मानसिनि आखायाव सोरबा देरजायो सोरबा देरजाया बिदिनो आरो ओंखायनो नोङो अमाखौ लायोब्ला मोजां नोङो आबोद खालामनांगोन सोरबा सोरबाथ'ओरैनो भिटामिन बायनानै लगायफायोबो बे गुन्दैआव लगायफायो सोरबाबा इउरियाबो होफाबावोसो खिन्थु नोङो हायोब्ला गुन्दैजोंल' फियोब्ला अफ्रिखास्ला लगायनानै गुन्दैजोंल फियोब्ला अमा बेदफोरखौबो मोजां मोनजागोन आरो न'फ्राव जानोब्लाबो नोङो खिन्थु बै भिटामिनफोर लगायनानै होबाय थायोबा बे अमाखौ जानाय दारै बाजारफ्राव बायनानै मोनजाब्लाबो मोजां मोनजाया रस मोनजाया आरो बेदरा रस जाया माने ओरैनो नों गुन्दैजों फिनाय अफ्रिजों फिनाय साबसिन रस जायो नों बे रासायनिक भिटामिनफोर बायनानै लगायनानै होबाय थायोब्ला बे अमानि बिगुराबो मोदोमाबो एसे लोथो थो एसे जानो नागेरो आरो मोजां जाया मोसौ बोरमा फोरखौबो जोथोन लानाया माने मोसौआ नोङो गांसो नायै नायै खाब्लासो नोङो मोजां देहा मोदोम लाखिगोन आरो मोदोम बारायगोन फुंगोन ओमफ्राय नोङो गांसोफोर नायै नायै खानो रोङाब्ला नोङो दुरुंआबो खानदादा खालामनानै खाब्ला दैफोर दौआब्ला नोङो सानसे जायगायावनो खानानै दोनबाय थाब्लाथाय नोंनि मोसौआ हामलांगोन मोजां जाया आरो ओमफ्राय बोरमाफ्रा बिदिनो नों जोथोन खालामनांगोन हायोब्ला नोङो सानसेआव खनसेसो हगारनो हायोब्ला मोजां जायो आरो बोरमाफ्राबो खाबथाबाय थाब्ला देहाफ्रा मोजां जाया हामख्रें जायो ओमफ्राय नोङो हगारब्लाबो नों मालायफोरजों निन्दा होजायो आरो मालायनि खेथि जायोबा सोरबाबा बुख्रुबना हरगोन आथिं आखाय आर सोरबाबा मुलिफोरबो दौनायनि माबा थायो दा ओंखायनो नोङो खानांगौ जायो आरो खाबथाबाय थाब्ला बोरमाया बारा मोजां साबस्राङा आरो हगारना होब्ला एगदम नोङो मोजां जाबोगोन ओमफ्राय आरो मोसौफ्राबो बिदिनो हगारा आजिखालि मोसौ लाब्लाबो हगारजाया माने नोंहाबो मोसौखौ हगारना होयोब्ला माने साव होगोन मानसिफ्रा बे साला मोसौ खाया लाबा लानानै बिराद गिदिर खहा जागोन बे माब्लाबा बिफद जागोन होननानै बखियो आरो मानसिफोरा बिनि थाखायनो जों मोसौखौ लाब्लाबो मोजां खानांगौ दै दौनांगौ गांसो जाहोनांगौ मोजां आरो आजिखालिथ' गांसोनि अभाब गांसोफोर बारा गैला ओंखायनो जों दुब्लिफ्राव थांनानै बस्था लानानै खासि खानानै हानानै होफैयो आरो मोसौनो बेवहायसो मोसौफ्रा एसे खस्थ'आव थायो नों आबाद खालामनो हायाब्लाथ' नोङो गायखेर गायखेरखौबो नोङो ओरैनो मोना नङा नोङो गायखेर जेनेबा मोसौआ फिसा जायोब्ला गायखेर नों बुरजा जानो लुबैयोब्ला नों गांसो हानांगौ गुन्दै होनांगौ मोजां मोनजाब्लासो गायखेरा आराम ओंखारो आरो नङाब्ला नों गायखेरखौ मोसौ मासेआव नों आदा लिटारखौनो मोननो नागेरा आरो नों मोजां जाहोब्लासो दुइ लिटार गाहाम देर लिटार एक लिटार गाहाम गायखेर होयो आरो बेनो आरो